سیاحوں کے ساتھ ٹورسٹ کے ساتھ بات چیت کرنے میں بہت مزا آتا ہے بہت زیادہ میں تو آگرہ شہر سے ہوں تو وہاں تو اکثر ٹورسٹ آتے رہتے ہیں او میرا پراپر ایک شاپ ہے گھر بھی تاج محل کے قریب ہی ہے تو اکثر وہاں سے ٹورسٹ جاتے ہیں اور دکان پہ بھی سامان لینے آتے ہیں کیوں کہ ہمارا ماربل کا شو روم ہے تو ٹورسٹ سے اکثر ملاقات ہوتی ہے اور بہت زیادہ مزا آتا ہے ان سے بات چیت کربات چیت کرنے میں بہت زیادہ ان کے کلچر کے بارے میں پتہ لگتا ہے اور ان کی سوچ کیسی ہے ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے وہ کیا پسند کرتے ہیں کیا پسند نہیں کرتے وہ ہم سے پوچھتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں چاہے بزنس کو لے کے ہو گئیں چاہے کھانے کو لے کے ہو گئی ان کا کھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ہم نے انہیں ہم انہیں انڈین فوڈ بھی کھلاتے وہ انہیں پسند آتا ہے وہ اپنے ریسیپیز وغیرہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں ان کا اسٹیپل فوڈ کیا ہے اور ان کا ڈریسنگ سینس کیسا ہے وہ پتہ لگتا ہے اور ان کی لینگویج ہے ان کا ایکسینٹ ہے ڈائلیکٹ ہے وہ سب سیکھنے کو ملتا ہے اور ان کے آئیڈیاز ان کے تھوٹس زندگی کو لے کے وہ کیا سوچتے ہیں یہ سب بہت سی باتیں ہیں جو پسند آتی ہیں اور اس لیے ہم میں ٹورسٹ سے بات کرنے میں کافی دلچسپی لیتا ہوں